आमच्या वाठारांत जायते मैदान आसात थंय जायते खूब वेगळे वेगळे तरेचो स्पोर्ट्साची सर्त आयोजीत करतात क्रिकेट फुटबॉल वॉलिबॉल खोखो कबड्डी अशे सर्त खेळाचे सर्ती आयोजीत करतात क्रिकेट हो सर्त आयोजीत करतात तेन्ना वेगळे वेगळे गांवचे सून वांटेकार जातात आनी वेगळेवे गांवचे लोक सर्त पळोवपाकूय येतात जेन्ना खंयचीय खेळाची सर्त आयोजीत करतात तेन्ना धा बारा सून वांटेकार जातात तशेंत जायते इनामांय आसतात